अह अह नोंथाहा रंजालु बसुमतारी नामा अह नोंथाहा माबायाव थायोना लाइब्रेरियाव थायोना अह दे दे आं माबालै बे लेखा एसे नोंथांनाव माबा बिहरनो नागिरदोंमोन लेखाखौ नागिरना मोनाखै आङो गोजाम लेखा आरो लेखायाथ' बै माबानि दानथेया लिरनायमोनलै गोदो माबा डिभाइन कमिडि होन्नाय ओमफ्राय बेखौथ' दा नागिरना मोनलाना मोनगौमोन नामा नोंथांनियाव अह अह दे होमबा बेखौ अर्डार खालामदो नोंथाङा आरोबाव ओरैनो नोंथांनियाव माबा बिदि गोदोनि नायथावथाव लेखाफोर दं नामा ना नामफोर गोसोआव दं नामा गोदोनि ओरैनो बै माबाफोरनि फरासि बिप्ल'पफोरनि बा रुस बिप्ल'पफोरनि लेखा दं नामा इन्टारनेसनेलफोर आरो बर'निफोरथ' मोनगोन दां अह ओइ बर'नि बै माबानि बिथां माबानि कमल कुमार ब्रह्मनि मिलुभान बेसेन बरहा बिजाब दंबा गांनैसो हरलै आंनो नोंथां माबा चेक खालामनानै नोंथाङा दाम दर बोरै जायो बेखौ आंनो खोन्थाहर आं उनाव पार्सेलाव बिहरगोन अह दे होमबा दे अह दे दे ओमफ्राय आरो आरो नायनायाथ' अनेक नांगौलै नोंथां आंहाबो दा बे गामियाव मोनसे लाइब्रेरि खुलिदों ओमफ्राय बे लाइब्रेरियाव एसे लेखा गांनैसो दान होनो सानदों आङो ओमफ्राय बे लाइब्रेरियाव होनोनो ओंखायनो माबा माबि नागिरगासिनो बारा थिख जायाखै ओमफ्राय फैसानिबो खोथाना ओंखायनो बेयाव दान होनो नागिरदां बे गामिफ्राव लाइब्रेरि गैया जादोंना ओमफ्राय बे है आजिखालिलाय अनलाइन आं रोङाबाबो रोंनाय दङ अनलाइनफोरजों हरगोन अह नोंथाङा बुस्थुफोरखौ हरग्रोबानो जाबाय औ औ अह दे होनबालाय दे होमबा थेंकिउ गोजोनबाय अह अह दे